बाइक चलाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हमलोग का जीवन बहुत अनमोल है साथ में परिवार भी उनको भी देखना है और माता हैं पिता हैं पत्नी हैं भाई हैं सब स्नेह प्रेम लगाए रहते हैं की भैया आएंगे और बेटा आएगा और हमारे पति आएगा तो हमलोग को साथ रहेगा और साथ त्यौहार मनाएगा उसके बाद में साथ साथ रहते हैं तो उसकी अपार खुशियां होती हैं इसलिए हम सब लोग बाइक चलाएं तो बहुत सवधानी से चलाएं क्योंकि जीवन हमलोग का बहुत अमोलक है जिस तरह से हमलोग जाते हैं शहर में तो हमलोग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट और बहुत सावधानी से अधिक स्पीड में नहीं जाना है मैक्सिमम गाड़ी को चलाना है ट्रैफिक है तो उनका ट्रैफिक का नियम से पालन करना है देखिए जैसे साइड से जा रहे हैं तो अपने साइड से हो गए और स्थायी जब गाड़ी चलाएंगे तो उसमें कोई भी जानवर भी आता है तो आप कंट्रोलिंग कर लेंगे तो जब सेफ्टी रहेंगे तो परिवार में खुशी खुशी आएंगे बच्चे हैं समय पे जब खुशी से आएंगे तो सबलोग आपको देख के अति खुश रहता है बाइचान्स स्पीड में जाते हैं या हेलमेट नहीं लिए होते हैं और गाय रास्ते में कोइ जानवर आ गया और गड्ढा आ गया तो उसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि उसमें गिरने का हण्ड्रेड परसेंट चांस रहता है और देखते हैं हमलोग अक्सर कैसे गिर भी जाते हैं तो किसी का सर में चोट लग जाता है तो उसके परिवार में जो सदस्य हैं तो बड़ा चिन्तित होते हैं यहाँ वहाँ कर्जा लेते हैं और भाग दौड़ करते हैं उस दिन हम महसूस करते हैं क्योंकि घर में खाना तक नहीं मिलता है औ खाना भी नहीं बनता है क्योंकि वो बनाएंगे खाएंगे तब भी उनको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य हैं और उनको चोट लग गई है तो कोई भी माता हो पिता हो या पत्नी हो नहीं बना पाएगा इसलिए हमलोग को सतर्कता बरतनी चाहिए सतर्कता बर कैसे बरतेंगे जब हमलोग एक अपनी लिमिट से चलेंगे तभी बच पाएंगे तब भी महसूस हुआ कि गड्ढा है ब्रेकर है तो उसमें हम कंट्रोल कर पाएंगे नहीं तो नियंत्रण नहीं रहेगा तो हमलोग हवा से धोखा खा जाएंगे और धोखा खाएंगे तो उसमें किसी ना किसी बहाने के लिए पैसा खोजेंगे गहना गिरवी रखेंगे खेत रेहान रखेंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएंगे रख कर और उसके बाद में परेशानियां इतना होती है ना की क्या बताएं सारा सिस्टम जो है परिवार का गड़बड़ा जाता है कोई भी सिस्टम ठीक ठाक नहीं रहता है कारण क्या है हमलोग का लापरवाही है और लापरवाही जब हमलोग करते हैं तो ऐसे दिक्कत दिक्कत होते हैं और दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसलिए कहीं भी जाएं हमलोग बहुत सीमित से बहुत हिसाब से अपना गाड़ी चलाएं और अपनी परिवार में आएंगे तो खुशियां ही खुशियां है पता लगा कि गए और एक्सीडेंट हुआ तो परिवार के लोग भागते भागते आ ही जाएंगे लेकिन आर्थिक स्थितियां जो है बिगड़ जाएगी सारा सिस्टम पैर टूट गया तब भी दिक्कत है आपके लिए आप बोझ बन जाएंगे किसी के ज़िन्दगी में ना ठीक से टट्टी कर पाएंगे ना स्नान कर पाएंगे किसी का हमलोग को सहारा चाहिए तो जिसको चोट लगता है उसको सहारा चाहिए तो हमलोग क्यों सहारे के लिए इधर हो के अपना सतर्कता बरतें थोड़ा सा होशियारी से जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी देर जाएं और दुरुस्त जाएं